परिवहनके कोनो सुविधा नहि छै सस्ता नहि छै आओर दरभङ्गासँ दरभङ्गासँ जाइमे एक सओ रुपैआ लागि जाइ छै जाइती एक सओ रुपैआ आबती आओर जखन टाउन जाइ छिए तऽ जाहि काजसँ जाइ छिए तऽ ओहूमे पइसा लागै छै तऽ आइकाल्हिमे तऽ सभके कार भऽ गेलै हँ बाइक भऽ गेलै हँ तऽ अपन अपन परिवहनसँ सभ जाइए आओर परिवहन सस्ता कोनो नहि छै आइकाल्हिमे ऑटो कार बस सेसब भऽ गेलै हँ तऽ जखन टाउन जाइ छिए तऽ टाउनमे तऽ आओर महगा लागैए तऽ जाहि काजसँ जाइ छिए तऽ ओ बहुत महगा रहै छै परिवहन आओर जाइतिओ लागि जाइए एक सओ रुपैआ आबितिओ लागि जाइए एक सओ रुपैआ आओर जतऽ जाइ छिए तऽ ओहू काजसँ जादा लागैए तऽ कोनो चीज सस्ता नहि छै आइकाल्हिमे सभके अपन अपन भऽ गेलै हँ परिवहन जादा कार बस जीप ईसब तऽ अपन अपन एहिसँ सभ जाइए आओर कोनो चीज सस्ता नहि छै